अगर मिगी कूदे दूऐ देशे च जाना मौका थोऐ तां में इक देश ऐ उसदा नांऽ जेह्ड़ा अमरीका अमरीका बोलदे इ'यां उस्सी हां अमरीका अमरीका जाने दा बड़ा मेरा मन ऐ उत्थैं मेरे जाने दा मन तां ऐ में मतलब कि सुना दा थोह्ड़ा इ'यां दिक्खा निं इ'यां फोने उप्पर दिक्खा थोह्ड़ा ते बड़ा गै इ'यां मार्डन जमाने दा ओह् ते बड़ा गै डेवलप सेवलोप ऐ ओ बड्डियां बड्डियां बिल्डिंग न उत्थैं बड़ियां सारियां नामियां नमियां चीजां होनियां जेह्कियां साढ़े देशी च नेईं होनियां जां केह् पता होनियां बी बाह्र में इन्ना बाह्र गेआ गे निं इन्ना बाह्र में दिक्खा गै निं में सुने दा में अमरीका बड़ी शैल जगह ते उत्थे घूमने आह्ली बी जगह हैन किश ते बड़ियां टेक्नोलाजी बड़ी खतरनाक ऐ उत्थें दी तां गै मेरा मन ऐ उत्थैं जाने दा ते अगर मिगी अगर कूदै मौका लग्ग कूदै बी इ'यां अगर आ'ऊं जाई सकेया तां में अमरीका गे जाना जरूर